रुरल एरियाक चड करून हांवें पळयलां की तांचें ते घरांकूच शिकयतात आनी तांच्या भुरग्यां कडेन चड पयशे नात म्हण तांचे झाडां पोंदांत नाल्ला घराक दुसऱ्याच्या घरांत शिकूंक वतात आनी तें शिकयतात ते ते पसून रुरल एरियाक जल्मल्ले आनी ते तांचे कडेन जातले म्हण ते शिकून आतां तांकां कोण रुरल एरियात आसा तांकां शिकूंक लागलात धाकटें घरांत ना जाल्यार धाकटें खोंपींत नाजाल्यार झाडां मुदांतल्यान आनी अर्बन एरिया तांचे कडेन जायते पयशे आसात आनी ते व्हड व्हडल्या इंस्टिट्युशनां आपल्या भुरग्यांक घालतात नये स्कुलाक घालतात नाल्यार कोचिंगां घालतात इतलें डिफरन्स तांचे कडेन रुरल आस तांचे कडेन पयशे नात ते आपणा घरांत शिकयतात आनी अर्बन एरिया आसात तांकां तांचे कडेन पयशे जायत आसात आनी ते व्हडल्या व्हडल्या स्कुलान शिकयतात आपण्या भुरग्यांक